दै आइरनखौ जों फिल्टार खालामो फिल्टार खालामनायाव फिल्टाराव जोङो फास्टआवनो आबा जालि बे मनानि गोबा ओह बायनाय माबाखो होयो ओह मना प्लाष्टिक मना गोबाखो होयो बिनि उनाव अन्थाइ होयो बिनि उनाव बाला होयो बाला होनानै बालाखौ बुरजा होनानै जोङो फिल्टार खालामो फिल्टार खालामनानै बेखौ नो जोङो लो बाहायो आरो दुगैनाय जानाय लोंनाय गासिबो खामानियाव बाहायो बिनि उनावनो बिदिनो बाहायलांनानै लोंनायफोरावबो बिदिखौनो बाहायो गुदुं गुसु बेखोनो गुदुं खालामनानै लोंनायबो जायो ओंखाम संनाय बायदि सिना थोरसि सुनाय मैगं बायदिसना सुनायाव